आबाद मावनायावथ' जोङो माइ गायब्ला मोजां मोनो फ्राद फ्रिद मोजां मोनो सानदुं गोसाब्लाबो मावनांगौसो देहाफोरखौ मोजां मोनो सानदुं गोसायावबो गायनो फुनो हाब्लासो देहाफ्राबो फ्राद मोनो जेसे गायनो जेसे सानदुं अखायाव ओंखारनो हाया आबाद मावनायाव मावनो हायाब्ला देहाफ्रा माबायदि मोनो दुरबल मोनो देहाफोरखौ गाज्रि मोनो ओंखायनो मावनो हानांगौ गायनो फुनो हानांगौ सानदुं गोसाबाबो जोङो माइ गायो खोथिया फुयो आबाद मावो मावलु मावला बायदिसिना मावो जों सानदुंआवनो मावनो हानांगौ जोंनि देहाया सानदुंआव मावबासो देहाफ्राबो फ्राद मोनो गोलोमस्रावो मावाबा दाङाब्ला नोंनि देहाया मा जालांगोन दुरबल जागोन लोमजानो ओंखारगोन जेबो मोनलाङो खर' सानाय माबा सानाय जाजोबलाङो ओंखायनो गायब्ला फुब्ला बर'आ मोजां मोनो खामानि मावब्लासो मोजां मोनखायो मावनांगौसो खामानिखौ खामानि मावाब्ला देहाया गाज्रि जायो सान्दुं गोसाब्लाबो जों गायो फुयो जेरावबो सानदुंखौ सानदुं होनालासिनो मावब्लासो दांब्लासो देहाया मोजां जायो जेसे सानदुं होननानै नोङो मावा दाङा थागोन आबादफोरखौ मावा नोंनि देहाया मा जागोन जोङो माइ गायो खोथिया फुयो आरो जेबो जेबो मावो जों सानाव माखौ मावनो हायो बेखौ मावजोबो मावनो हायि गैया जों देहाखौ मोजां लानो थाखाय लाखिनो थाखाय जेखौबो नोङो माबा मोनसे सानदुंआव ओंखारनो हायाब्ला नोंनि देहाया मा जागोन दुरबल जालांगोन लोमजानो ओंखारलांगोन ओंखायनो सानदुंखौ सानदुं होनालासिनो मावनांगौ हाग्रा दंब्ला हाग्रा एवनांगौ माइ गायनांगौ दंब्ला माइ गायदो खोथिया फुनांगौ दंब्ला खोथिया फु बा माबाफोर सानदुं गोसायावब्लाबो माइ लामनांगौ दंब्ला माइ लाम माबा मोनसे मावनांगौब्ला मावनांगौ बेनो आरो एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ